میں نے اپنی موٹر سائیكل رائل انفیلڈ سے نینیتال كی پہاڑیوں اور اوپر جانے كے لیے میں نے ہیل پہ چڑھنے كے لیے جو چیلنجنگ راستوں كو میں نے پار كیا اس كا میرا تجربہ ہی الگ ہے اور اس سے پہلے میں نے لداخ سے كشمیر جانے پر اپنی رائل انفیلڈ سے جو راستہ پار كیا تھا اس پہ جانے كا تجربہ میں آج بھی اپنے اندر محسوس كرتا ہوں